हम ने गाय रखी है और दो चार जो दो बच्चे हैं दो गाय हैं खेती में घास पैदा करते हैं उगाते हैं खाद को बनाते हैं वो घास काट के मैं गाय को खिलाती हूँ पिलाती हूँ और उसको नहलाती हूँ नहलाधुला के उसको छाँह वहाँ छाँह में बांधती हूँ और उसको चारा मैं शाम को चारा देती हूँ फिर उसको पानी पिलाती हूँ घर में बच्चे हैं उनका देखभाल करती हूँ और पति का भी देखभाल करती हूँ और मेरे घर में बहु है बहु परदेस गई है वहाँ मेरे बेटे ने परदेस हैं गाड़ी घोड़ा चला रहे हैं और मैं यहाँ रह रहती हूँ गृहस्ती में खेती बाड़ी करती हूँ धान लगाती हूँ धान लगाती हूँ धान लगाती हूँ और उसको खेत में जोताई करती हूँ पानी सींचती हूँ पानी को खूब खेत में बोरती हूँ धान को लगाती हूँ लगाने के बाद उसको फिर खाद डालती हूँ यूरिया डालती हूँ फिर उसमें दवा भी छिड़कती हूँ फिर उसके बाद धान कटता है और उसको बाद ढोके घर पर रखते हैं फिर उसके बाद उसको सटकते हैं मजूर लोग इन्हें फिर उसके बाद मैं उसको ओसा के हवा चलता है ओसा पोसा के घर में रखती हूँ और बच्चे हैं बच्चे को वो नहलाती हूँ धुलाती हूँ पढ़ने के जाते हैं और मेरे गाँव में एक बूढ़ी माँ हैं मैं उनको दोनों ताम खाना पूछकर उनको खाना खिलाती हूँ उनका सेवा करती हूँ वो बुढ़ि माँ को को जो बेटे हैं परदेस रहते हैं परदेस रहते हैं और घर से कोई मतलब नहीं रखते हैं माँ कभी कभी आते हैं वो दो दिन चार दिन दस दिन रहते हैं चले जाते हैं और बूढ़ी माँ मेरे सहारे रहती हैं मैं उनका देखभाल करती हूँ और बुजुर्ग हो गई हैं उनका हाथ पैर मैं दबाती हूँ उनका सेवा करती हूँ और उनका खेत भी बाड़ी भी देखती हूँ और खाद वगैरह उनके खेत में डालती हूँ और जो कुछ होता है बीमार हो जाती हैं दवा के लाने जाते हैं मेरे पति ने और उनका देखभाल हमेशा लगी ही रहती हूँ देखती रहती हूँ और मेरे बच्चे मेरे बेटे सब परदेस मेरा बेटा परदेस हैं वहाँ कमाते हैं गाड़ी घोड़ा चलाते हैं और घर में देवरानी जेठानी हैं सब अच्छे से रहते हैं मिलजुल के रहते हैं हम लोग सब मिलजुल के काम करते हैं खेती बाड़ी करते हें और और गाय को सुबह शाम चारा डालती हूँ फिर उसको नहलाती हूँ